हमर अखनि तक चारि गो पोथी अछि दूटा मौलिक साहित्यश्री समालोचना श्री आ दूटा पोथीके हम सम्पादन कयने छी द हेडमास्टर आ पोथी पढ़ी पढ़ी दी हेडमास्टर अम्बिका नाथ मिश्रक जन्मशती समारोह पर स्मृति ग्रन्थ छनि आ द हेडमास्टर ई भेल आ दोसर जे छै पोथी पढ़ी पढ़ी ओ प्रोफेसर जोगाकर झाके आलेखक सञ्चयन अछि मुदा हमर जे मौलिक पोथी अछि समलोचना श्री जे दू हजार बीसमे छपल ओहिमे एकटा आलेख अछि कोरोना कालमे मैथिली साहित्य कोरोना कालमे घोर सङ्कटक जे स्थिति समस्त विश्वमे छल ओहि समयमे मैथिली साहित्यक जे गतिविधि छल मैथिली साहित्यमे जे सब लिखल जाइत छल ताहि सब घटना पर केन्द्रित मैथिली साहित्यक गतिविधि पर केन्द्रित एक आलेख छल ओहि पोथीमे अछि कोरोना कालमे मैथिली साहित्य